आज के समय में गूगल मेप का चलन बहुत ही अच्छा चला है इसके परिणामस्वरूप हम किसी भी स्थान को अपनी लोकेसन सेंड कर देते हैं किसी भी व्यक्ति को हम अपनी लोकेसन सेंड कर देते हें वो व्यक्ति उसी लोकेसन के अनुसार आ जाता हे हमारे पास समय होते हुए ही ओर जो यह गूगल मेप है वह श्टूडेन्टों के लिए इतना लाभदायक है कि उसकी बड़ाई मुँह से तो नहीं की जा सकती क्योंकि श्टूडेन्ट का जो परीक्षा सेंटर होता है वह उसे ढूँढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है इस गूगल मैप से अगर ये गूगल मैप श्टूडेंटों की लाइफ में नहीं होता तो वह अपने परीक्षा सेंटर पर समय अनुसार नहीं पहुँच सकते क्योंकि गूगल मेप ने जो परिवहन में इतने सुधार किए हें उनको अगर हम चाहें तो और अगर गूगल मेप